ہیلو جی سر موبائل شاپ سے بات ہو رہی ہے سر سر مجھے ویوو وی ٹوینٹی سیون فائیو جی فون کے بارے میں کچھ جانکاریاں چاہیے تھیں کیا آپ کے پاس وہ اویلیبل ہے مجھے اسے لینا تھا اچھا سر اس کے کیا فیچرس ہیں بیٹری بیک اپ ایم آئی اسٹوریج وغیرہ اس کا کتنا ہے پرائس کتنا اچھا اچھا جی سر

اچھا اچھا

اچھا جی اچھا اچھا اچھا اچھا جی سر اگر ہم اسے ای ایم آئی پر لینا چاہیں تو اس کا کیا پروسیس ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں اچھا اچھا ہمیں ہر منتھ ٹو تھاؤزینڈ پے کرنے ہوں گے اچھا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے شکریہ سر ہم آپ سے بات کریں گے مزید جانکاریوں کے لیے